हम बाहर होटल या ढाबे में दाल बाटी खाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छी दाल और बाटी बनती है और यह हमारा खाने का जो सबसे पसंदीदा खाना भी है हमें बहुत अच्छा भी लगता है इसलिए हम सबसे ज़्यादा बाहर होटल हो या ढाबे पर सबसे ज़्यादा दाल बाटी खाना पसंद करते हैं